आङो गोदो मा मावदोंमोन एसे बैसो उन्दै समनिफ्रायनो आङो नाखौ जेखाइजों गुरोमोन गुरनानै आगोलथ' बिराद ना मोनोमोन ना बिराद मोजां मोजां ना मोनोमोन आरो खांख्राइलाय थुरिलाय बोथियालाय अनेक खुसियालाय एंखावरिलाय जि ना बाबो मोनोमोन आरो बे नाखौ जोङो लाबोनानै जानो गोनांखौ जाबाय बाथिसे जानानै फानोमोन आरो गोदोथ' दामबो गैयामोन नालाय ओरैनो थाइबा थाइथामफोरावनो फवासे ना होलाबायोमोन आरो जोङो बै समनि बाथ्रासो बुंदो दे आङो थारमाने दानि नङा बेनिफ्राय आरो दैमायावबो जोङो लोगो नांनानै थाङो आरो एख' जेखाइ खबाइ लाङा दैमायाव एरैनो जानजियाव जि गांसे खाबथाबाय बिखायाव दखनाया थाबाय जानजियाव आरो फालि गांसे खाबथाबाय बेनिफ्राय नाखौ जोङो एकदम बेसेबा गोजानाव थाङो थांनानै दांग्रोम दांग्रोम फैनानै नाया मोनो मा भांना बेनिफ्राय माबा माबा नानि ना दंमोन बेखौबो बावबाय आं जायखिजाया दा भांना नाखौल' आं गोसोआव दं ओइ मिरगाफोरखौनो भांना होनो नामा बेफोरखौ आं मिथिला जायखिजाया भांना ना मोनोमोन बेनिफ्राय बेखौ हमनो रोंनायासो मोनबाय नाखौ दैमानिखौबो खिन्थु आं हमनोबो हायोमोन आरो आगोलो बेखौ जोङो बिदिनो दांग्रोम दांग्रोम दसजोनसो दांग्रोम दांग्रोम फैनानै सोरबा मोनो सोरबा मोना मोननाया मोनबाय मोनैया मोना बेनिफ्राय लाबोनानै न'आव बे नाखौ जोङो न'आव सायबाय संनो होबाय जाय संनाया संबाय आरो गुरना लाबोनाया लाबोबाय बिदिहायबो जों गोदो जाफेरदों बेनिफ्राय फुख्रिनि नाखौबो जों मा खालामो दै रानाबाथाय मुस्रिजों हयो आरो सानै मानसिजों हनानै नाखौ बोखाङो बोखांनानै बेनिफ्राय लायो आरो लानानै आरो मोनबाथाय बाथिसे जाबाथाय लाबोबाय लाबोनानै बेखौबो संनो होबाय सायनो होबाय संनो होबाय उनाव आरो जानाय समाव जाबाय बेनिफ्राय एकदम दुब्लि आरो ओइ माबाफोराव ओइ मा मा ओइ माबा माबि नाम दंमोन र' बिलोफोर बेनिफ्राय जोङो खांख्राइ खन'नो थाङोमोन साम' लायनो थाङोमोन बै सिख्ला समाव दै दा नङा ओइ सिख्ला समाव जोङो बामुन ग्रुपनि माबा माबि माबा माबि नाम दंमोनलै बावलाय लांबाय आं बामुन ग्रुपनिखौल' दं बेयाव जोङो मस्थ' बार'थासोआव उन्थियो उन्थिनानै सौराइ गुन्दै लाङो बेनिफ्राय सिनि एसे लांफाबाय दै लांफाबाय लांनानै जोङो सानसे ना गुरो बेयाव हमो आरो आखाइजोंनो हमनानै बेयावबो खबाइफा खबाइनै गाहाम मोनोमोन नाखौ बेनिफ्राय लाबोनानै जोङो खावसेखौ फानबाय फाननानै जोङो आरो इसे लाना फैबाय आरो न'आव फैसानि माबायावनो बेनिफ्राय बहुद नाबो गुरफेरबाय गुरै गुरै गुरै हाबा जाखांनानैबो जोङो बिराद ना गुरदोंमोन आरो नाया गुरबाथाय आगोल बिराद मोनोमोन बै समावबो दाम गैयामोन दे बै समाव दामानो गैया नाया बेनिफ्राय जायोमोन थेवबो इसे एनै फानो बेनिफ्राय आरो साम' खांख्राइ दांग्रोमनो थाङोमोन दुब्लिफोरावनो मोनसाब बायोमोन साम'फोरखौबो बेनिफ्राय जिटियाखि माबा ओंखारबाय हासार मुलि ओंखारबाय ट्रेक्ट'र ओंखारबाय ट्रेक्ट'र ओंखारनायलाय हासार मुलि होबाय नालाय माइफोराव दा साम'बो गैला खांख्राइबो गैला एम्फौबो गैला दुब्लियाव बेनिफ्राय गैला नालाय जोंनि बैसोफ्राबो थांहोलांबाय आं ना गुरियाबो दिनै दस बार' बोसोरसो बारलांबाय दा आङो बानायाव फैबाय नालाय नानि बिखय जेसे मालाया मोनबाबो आंहा खायलाबबो मोनला आरो ना गुरनो थांनोबो गोसोआव गैला जेराव मेराव थांनांगौबो गोसोआव गैला एकान्ट' दा न'आव मावनांगौ जानांगौ आरो जोंनि बाथौ आर'ज हान्जाजों थांनो लुबैयो आर'ज गाबनो बेनिफ्राय मिथिं दावथिं थाबाथाय थांनो लुबैयो आरो आंनि गोसोआ बेफोरबायदि खाथियाव दा मोजां मोजां ना मोननाया सिमला हाथाय साद्रि स'क बेनिफ्राय फुख्रि फारायावबो मोनोमोन दा फुख्रिपाराया माबायदि जाखो आं मिथिला जायखिजाया जोंनिया दा सिमला स'कानो बांसिन खाथिबो नालाय बेयाव समस्थ' जि बस्थु नांबाबो मोनजोबथारो आरो ना नांगौ ना साम' नांगौना बेदर नांगौना ना नांगौ बेनो आरो आरो दा जोंनि साद्रि स'कावबो बेसेबा बेदर ना माबा गैया मुथथे मोनखागोनानो जिथियाखे लाया मानो ना बेदरनिबो आंखाल गैला बेनिफ्राय मेगं थाइगंनिबो आंखाल गैला दालि आलुनिबो आंखाल गैला मोनजोब थारो आरो फैसानिल' आंखाल फैसाया थाबा लोगो लोगो मोनखायो बिदि आलासि फैबाबो लायब्र'बनो हानाय खेम'था जाबाय जोंहा साद्रि स'क साद्रि स'काव गैयाबाथाय सिमलायाव थां सिमलायाव मोनबोबाय आरो इपिने दावथाराखै इसे गोजान जायो दिसु दावथारा गलागाव बेसोरो इसे जोंनि उदालगुरिनिफ्राय अलप गोजान जायो आरो थेवबो थाङो बैयावबो दावथारायावबो थाङो गलागाव थाङो ओरैहाय आरो अनसुलि स'कफोरावबो थाङो बेनिफ्राय जालाफोरावबो थांग्राफोरा थाङो बिदिहाय बेनिफ्राय मोननो गोनां नाखौ सिमलायावनो मोनजोबथारो आरो जोङो दा बेफारावबो बिस्थिबार समबार बिदिनो हाबि जाबि बायस'नानै बाङालि मुस्लिमफोरनिखौ लानानै फानो जोङो दा थगायाबाबो जाया दस थाखायाव लादोंबा जोङो फन्द्र' थाखायाव लादों बेनिफ्राय बिस थाखायाव फानो बिदिहाय जोङो खस्थ' बाहायनायखौ फाननानै जागासिनो दङ आरो दाबो खिन्थु बेफारखौ दा गारथ'नो हाया हानाय मानि थांबाय थासिगोन बिदिहाय बेनिफ्राय बेफाराव थाङाबा खिन्थु फैसाया आनदायगोन आरो बेफाराव थाङोबा जोङो एकस' दुइस' मोननायखौनो मोननाय बायदि मोनो बेजोंनो जोङो थाव संख्रि दालि आलु समस्थ' लाबोयो थाइसे थाइनै थालांनाया आंनि जाबाय आरो न'खराव होफैनाया दुइ एकस'जोंनो जायो आरो जोंफोरनिया बिदिहाय अनेक बुस्थु जों बायस'नानै फानो आरो बेयाव बिदिनो बाङालि मुस्लिम बर' हारसा बिदिनो लगाय गथाय दा बाजारा गब गब गब थार जायो सिमला हाथायाव बेलेग हाथायाव थांलाय नाङा जोंनि सिमला हाथायानो बेसेबा गब गब बेसेबा सुन्दर जाबोनो हमदों जोंनि सिमला एरिया बेसेबां साफा जादों आंरो मुथथे न' बां मानसि अनेक मानसि मोजां सायाव मोजां नुगोन अनेक बस्थु मोजां सायाव मोजां नुगोन नांगौ मानि बेसादखौनो जों सिमला स'कावनो लाबोनो हायो आरो